इ बूक्स आतां सगळें एजूकेशन ऑनलायन जाल्लें कारणान इ बुक्सांक खुबच म्हत्व मेळटा इ बूक्स हें आमकां खुबच लाभकारक आसा इ बूक्साचेर इ बूक्स हें आमकां खंयच्यानय डावनलोड करापका मेळटा गुगलाचेर तर सगळे तरेचे इ बूक्स मेळटाच आनी आतां आमकां शिक्षणाक लागता तेय इ बूक्स सगळे आसात तेचेर अपलोड केल्लेच आसतात जश्यो गवरमेंट लायब्ररीज आसतात इ लायब्ररीज आसतात तेतूंत आमकां इ बूक्स डावनलोड करपाक मेळटात आनी म्हाजे तर शिक्षणाक लागून म्हाका तर खुबच लाभकारी जालें हें इ बूक्स एम ए एम ए करपाक लागिल्लेच्यान हांव फक्त इ बूक्सांचोच वापर करपाक लागलां इ बूक्स इतले फायद इतलो फायदो जाता म्हाका इबूक्सांचो एज इन हांव सगळें जाय जाय ते टोपीकाचेर मारून इ बूक्साचे पि डी एफ आनी आर्टीकल सुद्दां इ आर्टीकल्स आसता ती यूज जाता म्हाका इ बूक्स जें हांव जें हांव रिफर करतां तें जाल्यार पोलिटीकल थिंकराचेर इ बूक्स म्हाका हांव खुबच मेळटात आनी तेतूंतले कांय इ बूक्स अशें आसाता जे म्हाका लायब्ररीन वचून सोदचेय पडनात आतां एक एक क्लीक केल्यारच गुगलाचेर ते डावनलोड करपाक मेळटात इ बूक्सांचेर सेम डेटा एवेलेबल आसता जो आमकां बेश्टे बुकांनी मेळटा आनी हेतून आमचो टायम सेव जाता मेन म्हणल्यार आमकां पयस पयस लायब्ररीनी भोंवचें पडना हे इ बूक्स आमी खंय घरा कडेन बसोन ट्रेवल करता आसता जावं खंय क्लासीन बसोन डावनलोड करपाक शकतात जे टायमार जाय तेन्नाच मेळटात खंय वसोन टायम वोगडावचो पडना आनी त्या इ बूक्साचेर सगळो मेटर आशिल्ल्यान आनी प्लस ते इ बूक्सां बरोबर थोडे थोडे हे आर्टीकल्सय मेळटात जे आमकां यूजफूल जातात इ बूक्सा केन्ना केन्ना इ बूक्सा एटेसटेड थोडी लींक्स आसतात तीय यूज करपाक मेळटात सो बूक्सान कितें जाता बूक्स घेवन बसलो म्हणटकीच तोच बूक घेवन बसप जाता पूण इ बूक्सान कितें जाता केन्ना केन्ना लींक्स दिल्ली आसता सो ती क्लिक केल्यार आनी वाचपाकय मेळटा बूक्सान तशें जायना बूक्सान कितें जाता तें दिल्लें आसता पूण ते रेफरन्सीस आमकां ते रेफरन्सीसय वचोन सोदपा पडटा बट इ बूक्सान ते रेफरन्सीस एज अ लींक प्रोवायड केल्लें आसतात सो तेजेर क्लिक केल्यार डायरेक्ट आमी थंय पावतात सो थंयच्यानय तें रीड करपाक मेळटा सो न्होलेजय वाडटा हेल्पय जाता आमकां खूब इ बूक्स इ बूक्स इ बूक्साचो तर वापर हांवेन हें आतां म्हजे पोस्ट ग्रेजूयेशन लेवलाक खुबूच केला आनी तातूंतल्यान म्हाका एक मात कळ्ळां की रिडींग करपाक आमकां फक्त बुकाचीच गरज पडना इ बूक्स आसल्यार पुरो इ बूक्स इतलो हेल्पफूल जाता की तुका जायतें उतर थंयच्यान थंयच्यान स सर्च करपाक मेळटा तें काडून गुगलाचेर पेश्ट करपाक मेळटा डायरेक्ट आनी थंयच्यानच सर्च करपाक मेळटा जावं गुगल गुगल लेन्स आसा तेजो यूज करून तें तो पेरेग्राफय सर्च करून पेरेग्राफाचो मिनींग आनी सर्च करपाक मेळटा सो तें तुका टायप करचें पडना दुसरें कडेन खंय व्होरोन डायरेक्ट तुका सर्च करपाक मेळटा आनी खूब खूब अशें इंट्रस्टींगय दिसता कित्याक मोबायलाचेर वाचप जाता आनी खंय एक्सेसबल आसा लेपटोप म्हण मोबायल म्हण कितेंय तूं यूज करपाक शकता टेब जावं कितेंय डावनलोड करूनय दवरपा शकता आनी डावनलोड केलो म्हणटकच तुका खंय तो एज अ पोकेट कशें पोकेट बूस असो यूज करपाक मेळटा खंय वयतना बरोबर व्हेलो खंय बसलें तेन्ना टायमपास करपाक जाय जाल्यार तो इ बूक वाचलो आनी इ बुकाचेर इतलें जाता हेल्प जाता की खंयचोय टोपीक जेन्ना आमकां आतां रिफर करपाचो आसता तेन्ना डायरेक्ट आमी करपाक शकतात एक पांच मिनटान जर त्या टोपीकाचेर प्रेजेंटेशन करपाचें आसा जाल्यार आमकां लायब्ररीन वचोन सोदपाची गरज ना पांच मिनटां भितर आमी तो इ बूक मारून तें वाचून टोपीक प्रेजेंट करपाक शकतात हें आमकां सारको स्टूडंटाक तर सारको हेजो फायदो जाल्लो आसा आनी रिसर्च रिसर्च करतल्याकय खूब फायदो जाल्लो आसा रिसर्च करपाक खंयच्याय टोपीकाचेर तुका खूब कडेन अशें सोदीत भोंवचें पडना गुगलाचेरच इ बूक्स कितलेशेच मेळटात सो तेच इ बूक्स घेवन तूं रिसर्च करपाक शकता आनी तेतूंतल्यानच तूं कितें इनफोरमेशन जाय तें काडपाक शकता इवन तुका तें सेव नाव सेव करून दवरपाक मेळटा डावनलोड करपाक मेळटा डावनलोड करून जाय जाल्यार प्रिंट काडपाचे बट प्रिंट काडपाची गरज ना डावनलोड करपाक बरें पडटा हेंडफूल आसतात आनी डिलीटय करपाक मेळटा अशें हें तुका इतले बूक्स अशें भरपूर बूक्स अशें दवरून दोळ्यां मुखार दिसना सो तुका तें न्होलेज घेवपाकय बरी जाता जितलें आमी जितलें आमकां अशें प्रिसायज अशें मेळटा बूक्स आमकां प्रिसायज अशें दिसता आनी तुका दोळ्यां मुखार बूक्स दिसना तेन्ना शिकपाकय मनान बरें जाता सो खूब बूक्स दिसतकीर आमी भितात आरे देवा इतली बूक्स वाचतली कशी काय म्हुणोन पूण जेन्ना इ बूक आसता तेन्ना आरे चार पांच पेजी आसा फास्ट फास्ट वाचून काडपा शकता अशें दिसता सो इ बूक्स खूब हेल्पफूल जाता आनी म्हाका तर इ बूक्स सारकें हेल्पफूल जाल्लें आसा